जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव रायजोआरि हारिमुआरि हुदाफोरखौ जों माबोरैहाय नेमखान्थिफोर फालियो जों बेखौ मिथिखागौ बाथौ सिबिनाय फुजा फालिनायाव जों माबादि फालियो जोङो हिनदुफ्रा जेरैहाय बाथौखौ सिबियो कालि फुजा कालि फुजायाव कालि फुजा समाव जोङो मोनायाव बिदिनो लामायाव थालिर गायनानै जेवारि बाथि सावो जेवारि बाथि सावनानै जोङो बमब गावो एटम बमब आरो जोङो बिदिनो कालि फुजाखौ फालिनाय जायो आरो खेरायावबो खेराय फुजायावबो जोङो दाउसा फारौ बिदिनो हानानै बिदिनो गामियारिफोरा माने फालिनाय जायो गामिफोरखौ फोथारनाय जायो बिदिनो खृष्टियानफोरनि बेलायावबो बिदिनो बर'दिन समाव बिदिनो जिसु खृष्टनि जोनोम सानखौ फालियो खृष्टमास फालियो बिदिनो लारु फिथा सिथाव जायो रंजायो बेफोरनो आरो जोंनि नेमखान्थि हुदाफोरा